हैलो जै माता दी यरो असें फंक्शन था घर इक्क ते इत्त चाहिदे हे ओह् करने हे गाने ते आई जाह्गे तुस अं फंक्शन बस इक्क दौ हफ्ते दे बाद पंदररां तरीक ऐ अं ते समान बगैरा लेई औगे ओ तुस अं ते शामीं करना यरो आं दिनें कम्में उप्पर गेदे होंदे लोग किश भी कम्म लग्गे दे होंदे दिनें ते ते रातीं होंदे बेल्लै तां रातीं ठीक रौह्ना अं ते केह् खर्चा आई जाह्ग अच्छा आं चलो ठीक ऐ तुस करी लैयो अपने स्हाबै दे ठीक पंदरां बीह् दी आई